हम अपनी बारे में बात करते हैं जिस चीज़ से हमको खुशी बहुत ज़्यादा मिलती है जैसे कि मान लीजिए हम अगर कबड्डी खेल रहे हैं तो सुबह की दिनचर्या के बारे में बात करते हैं जैसे कि अगर हमारी ग्राउंड चार बाजे से टाइमिंग है तो मैं अपने आप को किसी भी घर का जो भी काम है उसको मैं सोचता हूँ कि समय से पहले करूँ और समय से पहले ग्राउंड पे पहुँचूँ वो ग्राउंड को साफ़ सुथरा करूँ और उसको अच्छे से जो भी वहाँ की मेनटेंस है उसको बना के रखूँ और इससे क्या होती है कि हमको बहुत खुशी मिलती है कि मैंने आज ये काम किया बहुत पहले जाकर और मैंने जो भी मेरे कोच हैं जो कि मेरे गार्जियन हैं अगर वहाँ पे अबलेवल हैं तो मैं उनका पैर छूऊँ और उनसे आशीर्वाद लूँ जिससे कि मैं अपने आप को और गेम को बहुत अच्छे अच्छे तरीके से निखार सकूँ और छोटे छोटे बच्चे हैं जिसको कि मैं जितना हमको आ रहा है उसको मैं अपने ज़रिए बच्चों को सिखाऊँ कि ऐसे है वैसे जो भी है बच्चों को मैं अपने आप से सिखा सकूँ बहुत अच्छी खुशी मिलती है और टाइम से जो भी काम है करना पड़ता है और जितने भी समय है उसको बहुत पाबंद में रखना पड़ता है जिससे कि अगर हम मुझको ग्राउंड कि टाइमिंग चार बजे की है तो मैं उसमें ये सोचता हूँ कि अगर हम हमको चार बजे जाना है तो घर का सारा काम लगभग तीन बजे तक सारे काम करना पड़ रहा है और जिससे कि मैं अपने आपको समय से वहाँ पे अवेलेबल करूँ जिससे कि मेरे कोच साहब जो भी गार्जियन हैं वहाँ पे वो हमको देखें और हमको बोलें कि नहीं बेटा ये करो यो करो तो इससे अपने आप को बहुत खुशी मिलती है कि सर ने हमको इस चीज़ के लिए एडवाइज़ कर रहा है या तो ऑर्डर दे रहा है तो अपने आप को ऐसा देखते हुए बहुत फीलिंग अच्छी अच्छी आती है कि सर ने हमको ये चीज़ बोला और ऐसा करने से हमको और जो भी हमारे जूनियर बच्चे हैं जो भी हमारे सीनियर हैं उनका मैं बहुत आदर करता हूँ और वो जब भी हमको आर्शिवाद देते हैं तो ऐसा फीलिंग आती है कि जैसे हमको किसी ने बहुत अच्छे तरीके से मतलब जान पहचान रहे हैं और हमको बहुत अच्छे से मान रहे हैं और जो भी अपना पढ़ाई बीच बीच में पढ़ाई की बात करता हूँ तो मैं अगर कॉलेज जाता हूँ तो समय से कॉलेज आना समय से खाना समय से ग्राउंड पे पहुँचना समय से ग्राउंड से वापस आना उसके बाद खाना पीना जो भी है करने के बाद उसके बाद फिर पढ़ाई करनी है ऐसी ही दिनचर्या है जिससे कि हमको बहुत आनंद प्राप्त होता है